खाना पकाने से पहले हम बहुत सारी तैयारियाँ कर लेते हें सामग्रियों की सब्ज़ियाँ काट लेते हैं धोके काट के रख देते हैं आटा गूंद लेते हें और मिर्ची प्याज़ हरा धनिया और जो भी वेज़ीटेबल्स बना रहें जेसे आलू गोबी ये सब काट के रख लेते हैं अदरक लहसुन छील के रख लेते हैं ताकि सा ना खाना पकाने से पहले ये सब चीज़ें काट के रख लो साफ़ कर के रख लो पीस कर रख लो खाना फटाफट बन जाता है